कहाँ पर जाना है आपको कितने लोग हैं आप लोग दस लोग हैं तो दस लोग आप लोग जाएँगे कानपुर तो आप किस तारीख़ को जाएँगी तारीख़ बता दीजिए हम चेक कर लेते हैं कि उस दिन हमारी बुकिन्ग है कि नहीं कितने तारीख़ को बीस तारीख़ को तो ठीक है बीस तारीख़ को आपको जाना है अच्छा तो ठीक है बीस तारीख़ को आपको जाना है तो आपके पास सामान उमान तो नहीं है कि मतलब दस ही लोग हैं सामान मतलब क्या अरे हमारे कहने का मतलब कि बैग बैग बस है साथ में कि अब बैग के अलावा मतलब जैसे

नहीं जैसे अब वैसा मतलब चारपाई वग़ैरह वैसा अलमारी वग़ैरह तो नहीं है ना बड़ा सामान नहीं है ना

चलिए ठीक है तो अभी हम चेक करके बताते हैं कितना सामान है और सामान मतलब वही बैग रहेगा आप लोगों के पास तो पैसा आप लोगों का लगभग गाज़िया कानपुर जाने के लिए ना तो कानपुर जाने के लिए आपका दस हज़ार रुपये लगेंगे नहीं इस समय जो हमारी बड़ी वाली मतलब बस जो बुकिन्ग में थी सारी बसें बुक हैं तो आपको बोलेरो से भेजना पड़ेगा तो बोलेरो में लगभग दो बोलेरो भेजना पड़ेगा तो इसलिए भाड़ा ज़्यादा लग रहा है बस क्या है ना बस अगर होती बस जाती है जैसे हर हफ़्ते हर हफ़्ते में बस निकलती है यहाँ से कानपुर के लिए तो इस समय बस क्या है बुकिन्ग में है तो नहीं जैसे आप अगर कम भाड़े में कम भाड़े में अगर आप जाना चाहती हैं तो पचीस तारीख़ को जाइए पचीस तारीख़ को बस जाने वाली है उसमें चली जाइए उसमें आपका कम में हो जाएगा

फोर व्हिलर से जाना है

तो ठीक है अभी एक काम करिए आप थोड़ा सा दो घण्टे बाद आ जाइए सर्वर चल नहीं रहा है क्योंकि बुकिन्ग सब ऑनलाइन होती है तो इस समय कम्प्यूटर हमारा चल नहीं रहा है और जब दो घण्टे बाद आइए तो हम आपको बता देंगे कि कितने तारीख़ को मिल जाएगा और आप कितना मतलब देंगी पैसा

तब ठीक है चलिए